آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے اس میں سے سب سے زیادہ ترقی کا نام آتا ہے ٹرانسپورٹ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز آنے یا جانے میں یا ایک دوسرے سے دوسری جگہ بات کرنے میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ مہتو رہا ہے اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ چند پل کے اندر ہی ایک دوسرے سے بنا کسی رکاوٹ کے ہم اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ اور بول کر بات کر سکتے ہیں اور ایک ہی پل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی خبر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کو متاثر کرتے ہوئے سب سے زیادہ فرق پڑا ہے تو پرانے کمیونیکیشن کو جو کہ پوسٹ آفس اتیادی جگہ کے نام پر ہوتی تھی اور کمیونیکیشن کے نام پر ٹیکنالوجی سب سے زیادہ یوگدان رہا ہے یا پھر مہاں بھومیکا رہی ہے وہ کمپیوٹر کی رہی ہے کمپیوٹر کے آنے سے ہی ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ بدلاؤ ہو پایا ہے